मुंहिंजी पसंदीदा किताबु आहे जंहिंजो नालो आहे पाछा पाछा असांजे कोर्स जी किताबु आहे जॾहिं असां बीए करे रहिया हुआसीं तॾहिं असांजे कोर्स में हिकड़ी हिकड़ी किताबु हुई जंहिंजो नालो पाछा पाछा जो लेखक आहिनि सुंदर अगनाणी जॾहिं असां हिन किताब खे पढ़ियो त हिन किताब मूंखे पंहिंजे ॾाहो ॾाढो खिचो जॾहिं मां हिन किताब खे पढ़ंदी हुअसि त मूंखे ईअं लॻंदो ई कोन हुओ त मां कहिड़ी कहाणी पई पढ़ा कहिड़ी अखाणी पई पढ़ा या अछा मां कहिड़ी काई किताब पई पढ़ा मुखे हुन किताब खे पढ़ी ॾाढो सुठो लॻंदो हहो ऐं मां भुलिजी वेंदी हुअसि त मां को कोर्स बि पढ़ी रहा हुन किताब खे जॾहिं मां पढ़ंदी हुअसि त मां हींअर हीअं सोचंदी हुअसि त न ईअं नाटक मुंहिंजे साम्हूं हली रहियो आहे पाछा कहाणियुनि में रुगो कोई कहाणियूं कोन आहिनि हीअ हिकु कहाणीअ जी किताब पर हिन में रुगो ई कहाणियूं कोन इहे अहिड़ी कहाणियूं आहिनि जेके मंच ते पेश करे रहियूं रहियो हुआसी पहिरियों जॾहिं सुंदर अगनाणी विरहाङे खां पोइ देश में आहियो हुआ त हुन पंहिंजी ॿोलीअ खे संभालण लाइ ऐं ज़िदो रखण लाइ घणे ई नाटक पेश कया ऐं इन्हनि सां गॾु अहिड़ा ॿिया बि लेखक हुआ जीअं लक्ष्मण बंबाणी हिननि सभु मिली पंहिंजी ॿोलीअ खे जियारो जोरो रखण लाइ ऐं उन खे वधाइण लाइ अहिड़ा नाटक कया हिन हिन में हिन कहाणीअ में त घणेई कहाणियूं आहिनि हिन किताब में अहिड़ियूं घणेई कहाणियूं आहिनि जेके घणेई सुठियूं ऐं वणाईंदड़ आहिनि हिननि जी ॿोली बि ॾाढी सुठी आहे हिननि मां हिकिड़ी अहिड़ी कहाणी आहे जेको मूंखे ॾाढी वणी जंहिंजो नालो हुओ संबंध संबंध कहाणीअ में हिकिड़ो हि अहिड़ो दृश्य ॾेखारियो वियो जिन में ईअं ॾेखारियो वियो त हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंजो नालो आहे रमेश जेको अस्पताल में आहियो आहे ऐं जंहिंखे ब्लड जी ज़रूरत जेको अस्पताल में भर्ती हुओ ऐं डॉक्टर उन खे ब्लड डॉक्टर उन खे चयो त उन खे ब्लड जी ज़रूरत आहे उन जो उन जो जेको ब्लड ग्रुप हुओ उहो उहो ब्लड ग्रुप उहो ब्लड ग्रुप जो ब्लड बैंक में अवेलेबल कोन हुओ उन वक़्तु हुते कोन हुओ त नर्स ॿिए कंहिंखे चयो त हुन खे ख़ून ॾिए जॾहिं हुन जी लाइ ख़ून जी तलाश करण लॻा त हिकिड़ो फ़क़ीरु हुओ जो जंहिं हुन खे ख़ून ॾिनो हुन फ़क़ीरु पंहिंजी भुखु मिटाइण लाइ पैसे जे करे हुन खे ख़ूनु ॾिनो त हुन खे इहो चयो वयो त तुंहिंजे तोखे हिकु बोटल जो वीह रुपया मिलंदा त हुन अहिड़ो एतिरो ख़ून ॾेई लाथो त हू ज़िंदो बि कोन रही सघियो हुन पंहिंजी जान गवाए रमेश जी जान बचाई त अहिड़ो ऐं हुन फकी उहो फ़क़ीर बि मोमडन हुओ उन उहो फ़क़ीर बि मुस्लमान हुओ जंहिं पंहिंजो ख़ून ॾेई हिकु हिंदुअ जी जान बचाई हिन कहाणीअ में हेॾे सुठे नमूने इन कहाणीअ खे पेश कयो वियो त जंहिंखे ॾिसी असांजो दिलि भरे आहियो त इंसानियत कहिड़ी वॾी न शइ थींदी आहे हिन कहाणीअ में इंसानियत खे अहिड़े सुठे नमूने ॿुधायो वियो आहे त हर को माण्हू हिन कहाणीअ खे पढ़ी पंहिंजी ज़िंदगीअ में अपनाए थो सघे ऐं इहो सम्झी थो सघे त सभिनि खां मथे इंसानियत आहे न क को ज़ाति न पात ऐं ई हिन में अहिड़ियूं घणियूं कहानियूं जेके ॾाढियूं सुठियूं ऐं वणाईंदड़ हुयूं जेके कहिड़ियूं अहिड़ियूं कहाणियूं हूं जेके खिल मजाक वारियूं बि हुयूं इहा इन कहाणियुनि खे पढ़ी इहे कोन लॻंदो हुओ त असां कुझु किताब पिया पढूं हिन कहाणियुनि खे पढ़ी इहो लॻंदो आहे त अहिड़ो को मनचाह जेके असां ॾिसी रहिया आहियूं ऐं किरदारु पंहिंजो ऐं मां पात्र माण्हू पंहिंजो किरदारु एॾे सुठे नमूने पेश करे रहिया आहिनि असां पंहिंजे ख़्यालनि में खोई वेंदा हुआसीं खोइजी वेंदा हुआसीं ऐं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ हिन किताब खे पढ़े पाछा कहाणी ॾाढी सुठी नमूने लिखियलु आहे हिन कहाणीअ खे जॾहिं असां पढ़ियोसीं त असांखे ॾाढी शयूं सिखण लाइ बि मिलियूं असां जॾहिं सुंदरु अगनाणीअ जी किताब खे पढ़ियोसीं त असांखे सम्झ में आहियो त कंहिं बि कंहिं बि ॻाल्हि खे कंहिं बि शइ खे केॾे सुठे नमूने पेश था करे सघूं त अखरनि में कहिड़ी न ताक़त हूंदी आहे त उहे माण्हूअ खे किथा उहा ॻाल्हि खे कीअं पेश करे था सघूं अखर अहिड़ा थींदा आहिनि जेके माण्हू खे सॼी ॻाल्हि ई सॼो दृश्य ॿिया था करे सघनि हुननि जी पेशकश हुननि जो लिखण जो तरीक़ो अहिड़ो असांखे वणो ऐं ॾाढो असांखे सिखण लाइ बि मिलियो त असां पंहिंजे जीवन में अॻिते छा था करे सघूं ऐं कीअं हिन सभिनि ॻाल्हियुनि खे अॻिते कम में आणे था सघूं